काम बिधायक सरियाके समस्तीपुर अथीमे नहि करै छथिन जिलामे बुझलियै रोड उड सब खराब छै अच्छा से नहि बनबै छथिन बुझलियै आओर आबै छथिन भोटके समयमे आबै छथिन आ अथी कऽ कऽ चलि जाइ छथिन देखा कऽ चलि जाइ छथिन किछु मने दऽ नहि पाबै छथिन भोटके समयमे आबि कऽ बुझलियै आओर